ہمارے یہاں ڈیجیٹل کے بارے میں اور آرٹ کے بارے میں یہی یہی رائے ہے کہ ہمارے یہاں ڈیجیٹل پیئنٹ پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں آرٹس ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے اور آج کے زمانے میں آرٹس ڈیجیٹل کی وجہ سے کمپیوٹرائز میں بنتے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے لوگوں کو پہلے زمانے کے آرٹس سے پرابلم ہوتی ہے اور آج ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو اس زمانے کے ڈیجیٹل کے آرٹس کے ہر ہر کونا دکھتا ہے اس لیے اس لیے ہمیں اس کا اس لیے ہمیں پہلے زمانے کے آرٹس میں بہت دقت ہوتی ہے اور آج کل کے لوگ پہلے زمانے کے آرٹس پر آرٹس کو دیکھ کر اچھا نہیں لگتا لوگوں کو آج کل کے آرٹس بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں